کیونکہ دماخی صحت اور مجموعی دماغی صحت آج کے سمے میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہو چکا ہے کیونکہ لوگ اب الگ رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں اور جس کا اثر ان کی دماغی صحت پر اجتماعی طور پر پڑتا ہے دیکھیے اس طریقے کا ابھی بھی کوئی ٹھوس ٹھوس پروگرام ہمارے علاقے میں نہیں چلایا جا رہا ہے ان شاء اللہ اگر آگے چلایا جائے گا تو اس میں ہم اپنی بھاگیداری دیں گے